नमस्ते तुसें सारें गी ते मेरा नांऽ मीनाक्षी ते में रियासी डिस्ट्रिक्ट च रौह्ने आह्ली आं अज्ज जेह्की साढ़ी गल्ल बात होने आह्ली ऐ कि में इक्क गड्डी जेह्की कंपनी बिच्चा अपने नांऽ पर लिखाई दी ही की आं मिगी अज्ज दे दिन गड्डी चाहिदी ऐ ते उ'नें कंपनी आह्ले गड्डी ते भेजी ओड़ी ऐ पर जेह्ड़ा ट्राईवर ऐ ओह् चिरें पुज्जेआ ते मेरी जेह्की तां गल्ल एह् होई की में उसी कैंसल करी ओड़ेआ कि में जाना कुदै ते मिगी एह् गड्डी नेईं चाहिदी ते में कैंसल ओह् इस बजह कन्नै कीते दा की ओह् लेट आए दा ते हून मिगी एह् दस्सो कि उस टाईम कपंनी आह्लें गी केह् होआ होना जां कंपनी आह्लें ड्राईवर कन्नै केह् कीता होना ते पैह्ली गल्ल एह् की में गड्डी जिसलै जि'यां में अट्ठ बज्जे गड्डी जिसलै अपने नाम पर करवाई थी की आं मिगी इक्क गड्डी चाहिदी ऐ ते ओह् गड्डी आह्ला में उसी आक्खे दा कि में नौ बज्जे जाना ऐ इत्थुआं ते ओह् गड्डी आह्ला आवा दा ऐ बारहां बज्जे ते तुस दस्सो मेरी केह् गलती ऐ में बारां बे दूई जगह निं जाना होंदा ऐ प्ही ते में बी कंपनी आह्लें गी फोन कीता ते आक्खेआ कि नौ बजे आस्तै फोन कीता हा बारां बज्जी गै फोन कीते ते आखेआ कि मेरी गड्डी कैंसल करी ओड़ेओ ते मिगी निं चाहिदी ऐ तुं'दी गड्डी ते जित्थै में जाना हा टूर अपना कैंसल करी ओड़ेआ ते ते प्ही कंपनी आह्लें फोन कीता ड्राईवर गी ते ड्राईवर आखदा में इत्थै जाम च फसे दा कोई किश ब्हाना मारै ड्राईवर ते कंपनी आह्ले आखदे कि तौले कोला तौला घर पुज्जने दी गल्ल कर जेह्ड़ी कंपनी पुज्जने दी गल्ल कर ते असें जेह्के ते उनें गड्डी निं चाहिदी ऐ ते ड्राईवर आखदा कि मिगी फोन करा दे न की मिगी गड्डी चाहिदी ऐ की के ड्राईवर नै बचना हा आपूं ते मिगी फसानै दी कोशिश करा दा हा ओह् पर मेरे कोल ते नंबर गै निं था ड्राईवर दा ते कंपनी आह्ले मिगी प्ही फोन करदे न आखदे कि तुस मैडम जी आक्खा दे ओ की ड्राईवर आक्खा दा असेंगी की तुसें गड्डी चाहिदी ऐ ते में आक्खेआ की तुंदा नंबर ऐ मेरे कोल पर ड्राईवर दा नंबर निं ऐ मेरे कोल ते में कि'यां आक्खना ऐ ते इं'या सबेरै सबेरै खुंदक निं चढ़ाओ मिगी ते जि'यां मर्जी करो ते प्ही जाइयै उ'नें कीता ड्राईवर नै ते प्ही मिगी फोन करदा आखदा मैडम जी मेरी नौकरी जानी उठी ते में उत्थै हा सेई गेदा ते मिगी पता निं चलेआ टाईम दा ते ब्हाना लग्गेआ करना ते कंपनी आह्लें गी आक्खो कि इं'या लेट होई गेआ ते में आखेआ कि में झूठ बोलदी निं ऐ ते नां किश जियां मर्जी करना होग करो मेरा जेह्का कम्म ऐ ते उसी छुड़ो परें ते में अगर तुसें गी आक्खै दां कि मिगी नौ बजे गड्डी चाहिदी ही ते हून बज्जा दे बारां ते हून मिगी गड्डी निं चाहिदी ऐ ते हून दिक्खी लैओ तुस ते मिगी ऐ निं पता ते ना किश ते जेह्की तुं'दी अपनी ऐ ते इसी अपने कोल रक्खो ते झूठ मत बोलो ते मिगी बिच मत फसाओ अगर मिगी फसाया ते प्ही तुस आक्खी निं सकदे कि में केह् करना तुसें गी पता निं ऐ अ'ऊं केह् करी सकनी आं इक्क ते तुस टाईम पर आंदे निं ओ कम्में ई तुं'दे पिच्छें मेरा अज्जै दा टाईम वेस्ट होइया तुसेंगी पता निं ऐ इन्ना केह् तुसें टाईम दी तुसेंगी टाईम दा पता निं ऐ कुत्थै जाना केह् लग्गना उं'दे अग्गें केह् करी सकदे ओ तुस इस कन्नै गै में अपने शब्दें गी विराम दिन्नी आं मता मता धन्नबाद तुं'दा